अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॾिठो वञे त न उहे किताबूं पढ़ंदा आहिनि उन किताबुनि खे खोलींदा आहिनि जेके उन जे पाठ्यक्रम में आइन हुननि खे बि कोन ॾिसंदा आहिनि त असांजो छा आहे कहिड़ी किताब आहे कहिड़ो नालो आहे जेको मैडम हुननि खे स्कूलनि में पढ़ाइनि उहे ई पढ़ी करे अची वेंदा आहिनि पंहिंजे मन सां घर सां वञी करे कॾहिं बि कहिड़ी किताब कोन खोलींदा आहिनि ऐं इहो ॾाढी ख़राबु ॻाल्हि आहे छोजो हिकु माण्हू या हिकु ॿारु कहिड़ो बि केतिरो बि वॾो हुजे हुन खे किताबु पढ़णु ज़रूरी आहे किताब सां माण्हू खे सोचण जी शक्ती मिलंदी आहे सोचण जो दिमाग़ु लॻाईंदो आहे हिन करे किताबूं पढ़णु ज़रूरी आहे पर अॼुकल्ह जा माउ पीउ बि पंहिंजे ॿारनि खे किताबुनि कोन था ॾियनि उहे बि मोबाइल ॾेई छॾंदा आहिनि त तव्हां मोबाइल पढ़ियो मोबाइल ॾिसो उन ते ई माण्हू वीडियो ॾिसंदा आहिनि उन ते घणेई अहिड़े शयूं आहिनि जेके ॿारनि जो मनोरंजन वधाइनि थियूं उन्हनि ते ॾिसनि था वीडियो त ॾिसनि हलाइनि था सॼो पंहिंजो जेको ॾींहुं आहे उहो मोबाइल में त पूरो करे छॾनि हिन करे ए अहिड़े प्रकार सां हुननि में रुचि घटि थी थिए हुननि जो जेको पढ़ण जो मनु आहे उहे बि किताबुनि सां हटी थो वञे हीअं उहे डिजीटल मनोरंजन में त घुसनि जीअं मोबाइल थियो वीडियो थियूं यूट्यूब थिया हिननि ते ॿार पंहिंजो सॼो ॾींहुं त विञाइनि हिन करे इयो ग़लति आहे किताबूं पढ़ण सां ॿारनि खे सोचण जी शक्ती मिलंदी आहे दिमाग़ु खुलंदो आहे ज्ञानु मिलंदो आहे त हिननि ते हिननि लाइ असांखे रीडिंग क्लब खोलणु खपनि या न स्टोरी राइटिंग सेशन हलाइणु खपनि जिनन सां ॿारनि खे पढ़ण में ध्यानु लॻे स्कूलनि में बि हिकु अहिड़ो पीरियड हुजे जंहिंमे ॿार सभु लाइब्रेरी वञी करे पढ़नि हिन जेके इनट्रेक्टिव किताबूं हूंदियूं आहिनि हुननि जे मथा ध्यान ॾियनि वञी करे लाइब्रीरियुनि में वञनि हुते पढ़नि ईअं प्रकार सां ईअं तरीक़नि सां उहे पढ़ी सघनि था